सुपौल जिलाके इतिहास तऽ मुख्य रुपसँ कोशिये नदीसँ जुड़ल अछि एतऽ सड़कके निर्माण होइत रहै सुनै छियै इतिहासमे घटना थिक जे सड़क निर्माण होइत रहै आओर कोशीके बाढ़िमे टूटैत रहै जहन ललित बाबु रेलवे मिनिस्टर भेला तऽ ललित ग्राम तक रेलके सेहो पटरी बिछायल गेल रेलगाड़ी चलऽ लागल आओर ओना ओहियोसँ प्राचीन इतिहास इएह अछि जे कि सरईगोड़ विश्वविख्यात औद्योगिक केन्द्र सेहो रहल छल मुदा वर्तमान तक कोशीके बाढ़ि सबटाके चौपट कए देने अछि आओर ओहि तरहके कतौ किछु व्यवस्था नहि देखि रहल छी सुपौल एखन जहिना विश्वविख्यात रहै तहिना विश्वमे सबसँ नगण्य जिला भऽ गेल अछि एतऽ विकासके कोनो कार्यक्रम जेना कोनो औद्योगिक केन्द्र या बेरोजगारके रोजगार देबाक कोनो प्रावधान एहि तरहकेँ नहि देखि रहल छी जाहिसँ कि एतुका एतऽके बेरोजगारी एखन तऽ बनले अछि आओर लोकके दोसर राज्यपर निर्भर रहैयै पड़ै छै